मैंने इस दस दिन में एक कुर्सी खरीदी है जिसका बैठने पर पैर टेढ़ा हो जाता है और और वह बार बार गिर जाती है बच्चे उस पे बैठ के अच्छे से बैठ के पढ़ नहीं पाते हैं वो बार बार गिरती रहती है